हमरा घरमे सर्दी होइ छै तऽ बोखार लगै छै तऽ अदरख बनाके आओर काढ़ा बनाके सबकिछु बनाके पीबै छियै नाकमे तेल धरै छियै देहमे तेल मालिश करै छी ताहिसँ सर्दी सब खाँसी सब कम हो जाइ गाँवमे घरमे अपना सर्दी बच्चा सबके होइ छै सयान सबके होइ छै बोखार लगै छै तऽ काढ़ा बनाके आदी धऽ के जमाइन रखिके घी रखिके नून रखिके सब रखिके तब बनबै छै तब जे लड़िका सबके पियाबै छै तब ओइसँ ठीक हो जाइ छै पट्टी बोखार लगै छै तऽ बो कपड़ाके पट्टी बनाके माथापर रखे छी तऽ ओइसँ बोखार डाउन हो जाइ छै आओर उ सबके अथी करै छी ओसब किछु पियाबै छी तेल मालिश करै छी तब ठीक होइए सब किछु करै छी तब हो जाइए ठीक गरमी सबके बोखार लगै छै तऽ ओकरा सबके तेल मालिश करै छी तेल नाकमे रखै छी ओ काढ़ा बनाके पियाबै छियै आओर बोलली की बोखार सबके ठीक करै छै या हरसिङ्घारके पत्ता पीसके पियाबै छियै पानिके पट्टीसँ जे छै कपारपर आओर सब किछु करके तब बोखारके डाउन करै छियै घरमे बच्चा सबके बहुत सर्दी खाँसी सब होइ छै तऽ नाकमे तेल धरै छियै माथोमे तेल मलै छियै पयर हाथमे तेल मलै छियै आओर तब काढ़ा बनाके पियाबै छियै सर्दीके हरदी दूधमे धऽ के दै छियै तब खाँसी सर्दी कम हो जाइ छै सब किछु पिआके तब बोखार कम भऽ गेल उतरि गेल जब बच्चा सब घरमे सयान सबके सबके बोखार लगै छै तब काढ़ा बनाके अदरक धऽ के जमाइन धऽ के नीमक धऽ के घी धऽके सबके बनाके तब पियाबै छियै तब जाके ठीक होइ छै तेल मालिश करै छियै पानिके पट्टी दै छियै तरबामे तेल मले छियै तब ओ बोखार डाउन होइ छै अपने सबके बोखार लगै छै बुढ़ पुरान सबके बोखार लगै छै ओकरो सबके डाउन करै छी अथी होइ छै लगबै छी तेल धरै छी माथामे पट्टी दै छी आओर काढ़ा बना बनाके पियाबै छियै तब ठीक होइ छै